हेल' अ औ आं हस्टेल मालिक अ टंला कलेजनि स्टुडेन्ट अ मामोन हस्टेल थानोब्ला ना रुमआ मासआव आङो पास हाजार लायो जानाय थानाय लोंनाय गासै फ्रिजोब माने नोंसोर संनाङा आरो जुदि अ माने बि नों फिसखौ फिसआवनो दानखाजोबो फैसायावनो संनाय जानायनिखौ नोंसोर संनाङा पास हाजाराव अ मास आंबो हस्टेल सामलायनो खस्थ' जागोन ना मास मासै होआब्ला आरो हस्टेलाव फार्स्ट हाबजेननायाव नोंनि नांगोन आधार पान कार्ड जेबो नांला आरो मोनसे रुलस दंना हस्टेलाव जेनेबा नोङो थाफैब्ला फुङाव नों आठथायावसो ओंखारनो मोनगोन आरो सान हाबनाय लोगो लोगो नों बाहेराव ओंखारनो मोननाय नङा रुमआव हाबथारनांगोन बहाबा थांदोंब्लाबो सयथानि टाइम ओंखामा आठथासोआव होगोन मोनानिया नौथा जागोन आरो सप्तायाव खननै बेदर मोनजागोन रबिबार आरो शुक्रबारआव ओमफाय बुधबारखालि दाउदै होसिगोन आरो ओरैनो फेसिलिटि त्रिसजनसो दोननो हागोन सानै सानै दोनसिगोन रुम मोनसेयाव बाराद्रायब्ला आरो फरायनो डिस्टार्ब जायोना इखायनो सानै सानै दोनगोन आरो आरो मबाइल एलावड गैया फरायनाय टाइमाव बन्द खालामना लानांगोन मबाइलखौ बारा बिथोर नङा लामा जिङावनो जोंनि हस्टेला आरो हस्टेलाव थाफैब्ला आंखौ माबायावसो लोगो मोनगोन फैयोब्ला दसथासो टाइमाव दसथासो टाइमाव लोगो हमफैब्लानो जाबाय डकुमेन्ट्स आरि लाखाना फैनानै आंबो आरो बेलेगाव थांनो गोनां जायोना नङाब्ला लोगो मोननाय नङा नों आंखो पेरेन्ट्सफोरजों रायज्लायखाबायबा नों अ थानो होगोन अ दे आरो सोरनियाबा पेरेन्ट्सजो रायज्लायालासिनो थाफैनानै उनाव गरबर जायोना मासै मासै फैसाखौ होआ मासआव मासआव होनांगोन फैसाखौ मिस खामनायाव आरो मासआव फैसा मोनाबा माने दोननाय जानाय नङा आरो आंहाबो प्रब्लेम जागोन ना हस्टेल सामलायनो जानाय लोंनाय होनांगौ जायो दे होमब्ला अ दे